हमको केला चाहिए बढ़िया एक नम्बर का सड़ा गला नहीं अंगूर चाहिए संतरा चाहिये नंबर एक कहीं नहीं सड़ा गला हो अच्छा होना चाहिए दाम कितना लगेगा दो हजार तीन हजार कितना लगेगा

हाँ पार्टी में ले जाने आये हैं नंबर एक का होना जितना लगेगा हमलोग पैसा देंगे भरपाई करेंगे नही हम आयेंगे ले जाएंगे ना ले जा के पाने यहाँ समेट के आएंगे सुबह भी आ वही तीन पेटी केला रहेगा चार पेटी संतरा पाँच पेटी अंगूर हाँ यही आएंगे ले जाएंगे तारीख़ पंद्रह तारीख को

हाँ नाम बताइये हाँ हाँ हाँ

कुछ कम कीजिए भाई आयेंगे इतना महंगा बता रहे हैं तो क्या हम आयें ठीक है

अच्छा चाहिए नम्बर एक का चाहिए ये नहीं की सड़ा गला हो